मिकी ते सारा कुछ बनाना बड़ा पसंद ऐ ज्यादा ज्यादा मीं पसंद ऐ राजमा चौल राजमा चौल मिगी बड़े ज्यादा पसंद न क्योंकि साढ़ी डोगरी च ओह् आंदे न ज्यादा होर अस केह् करने राजमा में बनानी होन्नी पैह्लें बोआयल करियै फ्ही अस तड़का लान्ने होन्ने फ्ही बनान्ने फ्ही चावल होर एह् ज्यादा बड़े ज्यादा मेरे बच्चें गी बी पसंद ऐ होर सारें साढ़े घर च बड़ा पसंद ऐ एह् ते होर अस होर बी बड़ा कुछ बनान्ने होर जियां हून कोफ्ते बनान्ने अस घिये दे बनदे कोफ्ते पकौड़े बनान्ने पैह्लें फ्ही अस उ'नें देहीं च तड़का लाइयै फ्ही ओह् बनान्ने अस ते ओह् बी सारे खंदे बड़े पसंद सारे करदे होर करेले होई गे जियां करेले अस मिगी करेले अस इ'यां कट्टियै बी बड़े ज्यादा बनाने खट्टा पाइयै होर केईं बारी ते अस प्याज पाइयै इ'यां भरी भुरियै बी बनान्ने अस ते ओह् बी मतलब बड़े ज्यादा खंदे न सारे खंदे न ते मेरे बच्चें गी बी बड़े पसंद न बच्चे बी बड़े शैल खंदे भिंडियां होई गेइयां जियां उ'नें भरियै बनाना खट्टियां ओह् बी अस बनाने खन्ने न बड़े ज्यादा खन्ने न होर मेरे बच्चे जियां स्कूले जंदे उ'नेंई कदें अस ओह् करियै देआ ने सैंडबिच बनाई दिन्नी कदें अ'ऊं उ'नें गी बनाइयै कि'यां जियां परौंठी होई कोई आलू आह्ली परौंठी खंदे ओह् बी पाई देना आलू दे बोआयल करियै उ'नेंगी ओह् बी बनान्ने ओह् बी करने जां मूलियें दा टाइम होऐ ते मूलियां बी छूरी छारियै ओह् करने अस बनान्ने परौंठियां ओह् बी बच्चें गी पाई दिन्नी ते होर बी बड़े ज्यादा बच्चे जियां भिंडियां बनांदे प्याज पाइयै भिंडियां ओह् बी बच्चे बड़ी ज्यादा पसंद करदे केईं ओह् बी खानियां होर इक साढ़े एह्दे च आई जंदी डोगरी च ओह् करदे लोग ज्यादा करदे कंडोलियां घरें च लांदे लोग कंडोलियां कंडोलियां बनांदे लोग लगदियां उनेंगी ओह् बी बनांदे बच्चे बी खंदे उ'नेंगी बड़े खुश होइयै प्याज थोम टमाटर पाइयै बनान्ने अस ओह् बी बच्चे बड़े खुश होइयै खंदे सारे घरे दे बड़े शैल खंदे खाइयै ते होर बी बड़ियां शैल लगदियां साढ़े घर अपने सब्जियां लगदियां जेह्के अस बनान्ने घिये होई गे उ'नें बी बनान्ने अस घिया बनांदे लोग फ्ही इक क्यूलियां होंदियां ओह् बी लोग बनांदे उ'नें उं'दे च आलू पांदे आलू बनाइयै बनांदे ओह् बी बड़ियां सोआद बनदियां बड़ी ज्यादा शैल चीजां जेह्कियां असल खन्ने न जियां अस प्याज लान्ने उंदियां पूकां होंदियां न ओह् बी कट्टियै आलू पाइयै बनांदे लोग बड़ियां सोआद बनदियां ओह् ऐं होर बी बड़ी ज्यादा ग्राएं च लगदियां सब्जियां बड़ियां ज्यादा लगदियां ग्राएं च हर कोई किसम दी सब्जी लांदा कोई साग लांदा सर्दियें दे दिनें जियां साग होंदा साग बड़ा खंदे लोग पालक होई गेआ ते एह् खाना लोकें केइयें बड़ा ज्यादा लोग साग्गे दा बी बड़ी किसमें दा बनांदे कोई घोटमां बनांदा कोई कि'यां सुक्का बनांदा कोई कियां पांदा थोम पांदे लोग ओह्दे च अदरक पाइयै प्याज पाइयै लोक बनांदे बड़ा शैल सोआद बनदा ओह् खन्ने अस होर बी बड़ियां डिश्शां घर बनांदे लोग अज्जकल बड़ियां शैल डिश्शां लोग बना दे अज्जकल बच्चें गी जो पसंद ऐ उ'ऐ डिश्शां बनाइयै देई ओड़ने अस बी उऐ करी लैन्ने बच्चें गी अज्ज किश पाई देआ ने कोई बच्चें गी कोई बर्गर बनाई दित्ता घर कोई बनाया असें ओह् पाई देउड़ेआ कोई कोई जियां सैंडबिच बनाई देई ओड़े बच्चें गी करी ओड़ेआ कोई बच्चें गी कि'यां रोल बनाई ओड़ेआ कोई सप्रिंग रोल बनाई देउड़ेआ बच्चें गी कोई करियै रुट्टी अपनी देसी दा ते ओह् करी लैन्ने अस ओह् बनाई लैन्ने कुदै बेल्लै अस करी लैन्ने ते होर बी बड़ी ज्यादा चीजां कोई बना कोई जियां दाल मक्खनी होई गेई कोई ओह् बनान्ने अस ओह्दे च दाल मक्खनी ओह् बी बड़ी ज्यादा पसंद करदे लोग जियां हून चनें दा दाल होंदी उं'दे बी बड़े शैल बनदे ओह् भल्ले बनदे देहीं भल्ले बनाओ देहीं बनाइयै भल्ले बनाओ उ'नेंगी पैह्लें करियै म स्हेड़ियै रक्खो फ्ही उं'दे बड़े बनाओ फ्ही उ'नेंगी फ्राई करो फ्ही देहीं बनाओ देहियैं च लून मर्च पाओ थोह्ड़ा ते धनिया धुनिया पाओ थोह्ड़ा पूतना बगैरा पाओ उनें भल्लें च पाओ ते बड़े गै सोआद बनदे कोई खा अपने घरें च बनांदे लोग अपने देसी डिश्शां बड़ियां शैल बनदियां चीजां ते होर बी बड़ा हर इक सब्जी दा कचालू लगदे साढ़े ग्राएं च बड़े शैल लगदे लोकें दे घरें ते ओह् बनान्ने अस बड़े शैल बोआयल करियै बड़े शैल इंबली पाइयै खट्टा पाइयै लून मर्च पाइयै लून मर्च पाइयै बनदे क होर बी होर गाजरां औंदियां दिक्खो सर्दियें च जियां गाजरां औंदियां ते अस गाजरां छूरने करी कुरियै ओह्दा गजरेला बनान्ने अस खोहा पाइयै ओह् बड़ा ज्यादा डिश ओह् बड़ी पसंद करदे जियां सियां होदियां केईं बारी जियां ओह् बरसांत आंदी ते बरसांतीं बड़ी शैल सियां लोग आह्नदे पैक्टें आह्लियां सियां आंदियां फ्ही उसी दुद्धै बिच्च बनांदे लोकें गी ओह् लोग बड़ी ज्यादा पसंद करदे लोक मिट्ठा ते जियां साढ़ै चौल होंदे चौलें दी कोई खीर बनांदा दुद्धै च पाइयै ओह् बी बड़ियां शैल मिट्ठियां मिट्ठियां डिश्शां बनदियां हियां हां होर साढ़े इक डोगरें च इक ओह् ऐ कि घ्यूर बड़े लोग पसंद करदे एद्धर दे घ्यूर बनाने लोकें बड़े लोग बनांदे जियां कोई परौह्ना आई गेआ तां बनाई औड़े कोई जियां दिन ध्याहर आई गेआ कोई तां बनाउड़े कोई ब्याह् शादी होई तां बनाउड़े घ्यूर बनाने फ्ही उ'नेंगी देहियैं कन्नै खाना ते केह् सोआद लगदा उ'नेंई करियै ते होर जियां हून अंब लगदे साढ़ै गर्मियैं च ते अम्बें दियां लोग कढ़ियां बनांदे खट्टा बनांदे ते ओह् बनांदे लोग ओह् बड़े पसंद करदे साढ़े च अस बड़ा गै शैल हर कोई चीज़ जेह्की बनान्ने बड़ी गै शैल बनान्ने बड़ा तरीके कन्नै रीजै कन्नै बनान्ने ते बड़ी गै सोआद बनदी ऐ डिश्शां जेह्ड़ी मर्जी कोई डिश बनाई लै दाल दी डिश जेह्ड़ी मर्जी बनाई लै कोई हर डिश्शां त्यार करी लैन्ने बनाई लैन्ने ते होर कोई जियां दुद्ध होंदा दुद्ध फाड़ियै ओह्दा पनीर बनाई लैन्ने ओह्दी सब्जी बनाई लैन्ने बिच्च प्याज टमाटर पाया ओह् बनी जंदी जां आलू पाए तां सब्जी बनदी शैल ते होर बड़ा